हा मां सभिनीनि खां वधीक सिलाई जे कम में माहिरु आहियां ऐं मूंखे सिलाई करणु ॾाढी वणंदी आहे मां अलॻि अलॻि तरीक़े जा कपिड़ा सुबंदी आहियां ठाहिणु पसंदि कंदी आहियां ऐं उहे कपिड़ा मुंहिंजी अलो अनोखी अनूठी तकनीक आहे जैसीअ तेज़ी सां ऐं बहितरीन कमु करण लाइ मां उहे प्रयोग कंदी आहियां मूंखे अलॻि अलॻि तरीक़े जी सिलाई ऐं उन में नंढी नंढी कढ़ाई ऐं अलॻि अलॻि तरीक़े जा गुल ॿूटा ठाहिण जो शौक़ु आहे मुंहिंजा कपिड़ा हर हिकु जॻहि ते हलंदा आहिनि मां सेम कपिड़ो कॾहिं बि न ठाहींदी आहियां हर कंहिंखे अलॻि अलॻि डिजाइन अलॻि अलॻि तरीक़े सां अलॻि अलॻि धाॻनि सां ठाहे ॾींदी आहियां जंहिंजी वजह सां मुंहिंजा क्लाइंट मूं मां ॾाढा ख़ुशि आहिनि मूं वटि भरपूरु कमु रहंदो आहे पर छा आहे की मां इहो करणु पसंदि कंदी आहियां इन करे मां पंहिंजा जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे हिसाब सां ॾाढो सैटिस्फाई कंदी आहियां ऐं हू ख़ुशि थींदा आहिनि मुंहिंजी तकनीक सां मूंखे ॾाढो पसंदि आहे कपिड़े जी सिलाई करणु ऐं उन में अलॻि अलॻि तरीक़े जी ऐं उन्हनि में बुनाई विझिणी अलॻि अलॻि गुल विझिणा ऐं उन्हनि में अलॻि अलॻि पैटर्न विझिणा जेके मां अलॻि अलॻि तरीक़े सां ॾिसी करे यूट्यूब तां सोचे करे ऐं थोरा कुझु पंहिंजे हिसाब सां करे मां विझंदी रहंदी आहियां उहे मूंखे ॾाढा ई पसंदि आहिनि जंहिंजी वजह सां मां उन्हनि गुलनि में ऐं ॿूटनि में बि जान विझी छॾींदी आहियां ईअं लॻंदो आहे रियल आहे पर मां पंहिंजी सिलाईअ में ईअं ॾेखारींदी आहियां की मां उन गुल ॿूटा ॾाढा सही आहिनि ऐं मूंखे ॾाढा पसंदि बि आहिनि इन्हनि तरीक़े सां मां पंहिंजी सिलाईअ में एतिरी मश्ग़ूल थी वेंदी आहियां की मूंखे कुझु बि ख़बरु न रहंदी आहे ऐं मां नवां नवां पैटर्न आए दिन कढंदी रहंदी आहियां जेके नवां नवां पैटर्न आहिनि नवां नवां तरीक़ा आहिनि उहे मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि सिलाईअ जा ऐं उहे सिलाई जे लाइ मां ॾाढी ख़ुशि बि थींदी आहियां करे करे